ہمارے اس علاقے میں پائے جانے والے پرندے چڑیا کبوتر چیل کوے اور ہد ہد جس کو ہرا پنہ لال ٹیس بھی کہتے ہیں ہماری زبان میں اور بھی بہت سے پرندے ہیں لیکن میرا پسندیدہ پرندہ طوطا ہے جس کو مٹھو بھی بولتے ہیں میاں مٹھو طوطا اچھا وہ پسند اس لیے ہے کیوںکہ ایک تو وہ پالا جاتا ہے گھر میں اور وفادار بھی ہوتا ہے اور اس کو جو سکھایا جائے وہ سیکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور کوشش اس کی کامیاب ہوجاتی ہے کیوںکہ وہ سیکھ لیتا ہے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو سکھائے جاتے ہیں اور وہ سیکھ لیتا ہے پھر ان کو بولتا بھی ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ گھر کا پہرہ بھی دیتا ہے رات کو یا دوپہر کو سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پہرے داری پہ بیٹھا ہوتا ہے جیسے ہی کوئی اندر آئے دروازے میں سے تو فوراً بولنا شروع کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ کوئی آیا ہے آپ کے یہاں